पहिरें जे ज़माने में सरकारी स्कूल ई हलंदा हुआ प्राइवेट स्कूल कान हुआ जंहिं में बि छा फ़ीस ऐॾी नाले मात्र जी हूंदी की हिकु घर मां अगरि ॿ ॿ टे टे चार चार ॿार बि हूंदा हुआ त आराम सां ॿारनि खे पढ़ाए वठंदा हुआ पर हाणे जे ज़माने में फ़ीस ऐॾी वधी वेई आहे की माइटनि खे इलाही फ़ीस भरण में डोनेशन वग़ैरह ॾियण में इलाही तकलीफ़ थी थी अचे जेके चाहे की टे किताबनि जो ॿोझ ऐॾो वधी वियो आहे की ॿारनि जे कंधनि ते की ॿार बि छा करनि उन हुनखां पोइ प्रोजेक्ट एतिरा ॾींदा आहिनि त की के ॿार के वाली आहिनि न उन्हनि खे करण में असमर्थ था थियनि ऐं डोनेशन जे नाले ते के त प पंजाह हज़ार सठि त पर सठि हज़ार लखु लखु रुपया बि इलाही वठनि था तंहिंजा बि जा अॼु ज़माने में ॿारनि खे पढ़ाइणु इलाही मुश्किल थी वियो आहे हिक ॿार जी बि पढ़ाई इलाही मुश्किल सां वाली कराए था सघनि इनकरे मां की सरकार खे हीउ निवेदन थी कयां कि घटि में घटि के प्राईवेट डोनेशन जो सिस्टम ख़तमु करे और जो शिक्षा प्रणाली खे अॻियां वधाइण जे लाइ पाण खे सभिनी स्कूलनि में हिकु समान जहिड़ी फीस हुजे ताकि हर समाज जो ॿार पंहिंजो आराम सां पढ़ाई करे सघे पोइ त अॻे हुनमें छा आहे की बेहदि समानता जी हुते बेहदि समानता जा वीचार रहंदा भेदुभाव बि पाण में न रहंदो पहिरीं स्कू वरचा कि गवर्मेंट त एतरो करे थी की सरकारी स्कूलनि में ॿारनि खे नाश्तो बि मिले थो ड्रेसूं बि ॾियनि था किताबूं बि ॾियनि था पर न था वञणु चाहिनि ईअं छो छा कारणु आहे की अगर पाण सभिनि हंधि हिकु जहिड़ो थींदो शिक्षा प्रणाली में हिकु जहिड़ो सभिनि हंधि थी वेंदो त चाहे सरकारी हुजे चाहे प्राइवेट हुजे हर किथे माइट ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ तयारु रहंदा वरी हिन में पंहिंजो बि समाज खे बि अॻियां वधणु खपे और सिंधी स्कूल बि वधीक में वधीक